मुगे आर्टवर्क एक कॉम्पिटिशनान गेल्ले एक आर्टवर्क एग्जिबिशन जिंगा मल्टी एज कॉन्टेस्ट आहलो जिंगा जायते ड्रॉइंग्स आहले जायते स्कुलासान येल्ली जायती ऑर्गनायजेशन्सां सावन येयल्ली ओल्ड लोक देखून येयल्ली जेंके पोस्टर्स आहले तिंगा मुगे ड्रॉइंग बरी आहली पूण तेंचे येयल्ली दुसऱ्यांची ती आनी चड बरें आहले तिंगा एक जाणटे मायेचो ड्रॉइंग आहलो तो तेन तांदवांनी केल्लो तो एक्चली चड बरो दिसतालो आनी मागीर आनी मुखार गेल्यार तिंगा जायते टॉपिकांचेर तेणी केल्ले सो तें आनी बरें दिसतालें जे अेशकोन्न त्री डी इफेक्ट दियोन अशें केल्ले आनी एक ड्रॉइंग आली जी एक अंकलान केल्ली सो ती सा बरी दिसताली जेश कोन तिंगा कोण एक्चली लायव्ह लायव ड्रॉईंग एशी सा बरें दिसतालें तें कोण तिंगा एक्चली आहा आसा दिसतालो एक भुरग्याची ड्रॉइंग काडलेली जी सा बरी आल्ली ती कॉन्टेस्ट जिंकली फर्स्ट प्रायज आनी आमचे चिफ गॅस्ट जो तिंगा आहलो तेका बी ती सा बरी दिसली आमचो टॉपीक एक्चली हेल्दी फुडाचेर आहलो आनी तेजेर लोकांनी जायते कितें केल्ले हांये इल्लेशें न्युट्रिशनल फुडांचेर बीन केल्ले ते अंकलांनी तेजेरूच केल्ले पूण ते भुरग्यांक घेवन तितू आनी जायते म्हायती तेणे घालून जेश कोन फूल इलास्ट्रेशन अशें दाखयल्लें फूल त्या टॉपिकाचेर तें साम बरें दिसलें सोगल्या मदें तो सोगल्यान बरो आहलो आमी तेजेर विडियो देखून काडलोले सोगल्यांचे काडलोले लोकांनी न्युट्रिशनल फूड हें टॉपीक म्हणोन तितून न्युट्रिशनल फूड इल्लें इल्लें शें लायिल्लें स्टीक केल्लें तेजेर हांयें म्हाका ड्रॉइंग काडलेली पूण ती बरी आहली ओके अशी पूण तेंचे चोड बरें आहले आनी फस्ट प्रायज जिकलोली तो अंकल तेका ती सा इन्स्पिरेशनल आहली आनी आमचे जायते लोक जे येयल्ले ते चोवपाक ती सोगली तो कॉम्पिटिशन आमचो तो लोकांक सा बरो आसलो तितू आनी जाय तें कॉम्पिटिशन आहलें पूण हें सा बरें आहलें